हा मां भविष्य में ॻाइण लाइ ॾाढी ख़ुशि आहियां मूंखे ॻाइण में ॾाढी रुची आहे मूंखे मन में इहो आहे की मां अॻियां वञी ॾाढो सुठो ॻायां ऐं अॻु ताईं वञां मां असांजे घर जे पासे में साईं झूलेलाल जो मंदरु आहे हुते मां सुबुह शाम रोज़ु वेंदी आहियां ऐं साईं झूलेलाल जा सिंधी भॼन ॻाईंदी आहियां हुते हींअर साईं झूलेलाल जो चालीहो साहिब रखियो वियो आहे जो की सोलह तारीख़ खां पंजवीह तारीख़ ताईं आहे असां रोज़ु उते लाल साईंअ जा पंजड़ा ॻाईंदा आहियूं ऐं मौज मचाईंदा आहियूं